अं हलो हा हलो जस जै झूलेलाल केरु था ॻालिहायो तां अच्छा अच्छा अच्छा हा तां रेग्यूलर ईंदा आयो मुंजे हिकु दुकान ते ॿुधायो कीअं हा अच्छा इअं कींअ त तां टेस्ट करे वठी वेंदा आयो हमेशा त मां ॾिसो दादी सभिनिन खे टेस्ट कराए मुंजो त रेग्यूलर कस्टमर आहिनि कॾहिं कम्पलेंट आई त नाहे पर ता तॾीं बि चओ था त मुखे सामान आणे करे ॾेखारियो मां चेक कयां किथे प्राबलम आहे ऐं ॿिया कैड़ियूं कैड़ियूं शयूं वठी वया आयो तां त मतलब हो जो बि शइ तां वठी वई आयो ट्रेउं ड्राइ फ्रूट्स टिननि में प्राबलम निकिती आहे छा तव्हां खे तां मुंखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायो तां एॾनि सालनि खां मुखे तां त मुंजा पर्मनेंट कस्टमर आयो बरोबर तां एॾनि सालनि खां मुखा वठो था कॾैं कम्पलेंट आई तव कॾैं न न कॾैं कम्पलेंट न आई हा कॾैं इहो थियो नाहे वरी बि तां अगरि चओ था त तां अची करे मुखे सामान ॾेखारियो मां ॾिसां ॾिसी करे अगरि कुछु आहे त मुं मां त कॾैं न चाहियो आहे कस्टमर सेटिस्फेक्शन ई असांजो फर्स्ट मोटिव आहे त अगरि इहो प्राबलम आहे त मां कम्पनियुनि वारनि खां जैंखां असां घुरायूं था माल होलसेलर खां हुन होलसेलर सां मां ॻाल्हाईंदमि हुनखे ॾेखारींदमि कि छा प्राबलम आहे त तां माल मुंजो जो बि माल वठी वया आयो त खणी अचजो मां ॾिसां खाई करे मां बि टेस्ट करे ॾिसां भई छा प्राबलम आहे छो खाइणु पीअणु में असां कॾी कंदा त न आयूं पर अगरि थियो आहे इअं त पो तां अची करे खणी अचो सामानु मां ॾिसां मां तांखे रिप्लेस करे ॾींदमि हंड्रेड पर्सेंट रिप्लेस करे ॾींदमि

हा जो बि आहे जो बि आहे तव्हांखे तव्हांखे ईंअ न कंदासि तां खणी अचो पो ॾिसंदासे सुभाणे तां खणी अचो ठीक आहे जय झूलेलाल न न इअं न थींदो आहे भाई तां अचो ताजो घरु जी खबरु तां पाण अचो मां ॾिसां ठीक आ अचो तां पो जो बि आहे असां पाण में ॻाल्हाईंदासीं ठीक आ तां ना तांखे नाराज़ करे न मोकिलींदा तां अचो दुकान ते खणी अचो माल ठीक आ हा ज़रूर ज़रूर ज़रूर ज़रूर माफ़ कजो काई ग़लती हुजे त ठीक आ जय झूलेलाल